हम इण्डेन गैस सर्विस से गैस लेलहुँ अपना घरेलु मने खाना बनेबाके लेल तीन महिना चारि महिना से बहुत बढ़िऑं हमरा जे ओकर वजन छै सही वजन हमरा भेट रहल अछि सही कन्जम्पसन भऽ रहल छै गैसमे आइ तक कोनो खराबी नहि अयलै हैं बहुत बढ़िऑं से ओकर जे फ्लेम छै सेहो बहुत बढ़िऑं छै आइ तक भट्ठीके सेहो कोनो शिकायत नहि आयल है बहुत बढ़िऑं ई प्रोडक्ट छै इण्डेन गैस सर्विस